हांव गोंयान रावता आनी गोंयान हें पुर्तुगीजान राज्य केल्लें सो तेंकां कंपेर करपा जें पोर्तुगीज भाशा उलयतालीं पण तेंकां कंपेर करपा जें इंग्लीश उलयताली त्या हितून तें इंग्लीश उलोवपाच्या नादान मेन गोंयचो लोक कोंकणी विसरलो कोंकणी उलोवपाकूच पयना आनी कोंकणी आयल्यार सुद्दां येयना म्हणून चडशें इंग्लीशूत उलोवपाक ट्राय करता ती रोंग सुद्दां आसूं आनी थोडी अशी आसा की आतां आपलें बरें किदें कोंकणींतल्यान बरें सांगतलें जाल्यार तीं कोंकणीन सांगपा पावना आनी तें आपलें मनोगत तेंचें व्यक्त करूं पावना कित्याक ती इंग्लीशूच सांगूंक सोदता सो इंग्लीश कांय कोणा सारकी पर्फेक्ट येना तरी पूण ती इंग्लिशूच अशें तेका तेंका ती लज दिसता आपली मदरटंग कोंकणी उलोवपाक आनी ती चडशी मदरटंग उलयतना कोंकणी आनी ती चडशीं इंग्लीश उलोवपा वयता आनी तेंचे ते पयलींच्या काळांतल्यान ते आजून तेंच्या तकलेंतल्यान वचूं ना की हांगा शिकप आनी फॉरेनां वचून काम करप हांगा शिकून हांगाच त्या कामाचो उपयोग करतलो बाबा त्या भाशेचो आनी ती भाशा आपूण उलोवन मेळ्ळी आपले मनांतले आपले विचार सारकें मांडटलो वेरएज आतां हांगा गोंयान अशें जालां की सगळे मनान विचार विचार सगळे कोंकणींतल्यान करता पूण उलयतना ते प्रेजेंट करतना इंग्लीश इंग्लीशींतल्यान करूंक वयता आनी ते सारकें जायना आनी तेंकां असो गर्वय बी ना की आपल्या भाशेचो आनी ती आपली कोंकणीनूत ये इंग्लिशीनूच सांगूंक सोदता आनी तेच जर कोंकणीन ती आपले सगळे सारके सांगत तेंकां अभिमान आसत आपल्या भाशेचो जाल्यार कोंकणीन जर ते बरी करून सांगत जा बरी करून सांगत जाल्यार ती आपलें बरें बरें किदें व्यक्त करूं शकता आपल्या मनांतलें बरें करून सांगू शकता अशें म्हाजें म्हणणे आनी कोंकणी ही मूळ भाशा ती शिकोंकूच जाय आनी तेंच कंटिन्यू दवरूंक जाय अशें म्हाका दिसता